साड्ढी डोगरी ते हून बड़ा अग्गें अग्गें चला दी ऐ ते मिगी लगदा आने आह्ले टाइम च जियां साढ़ी इयां बढ़ोतरी होऐ दी ऐ नेट शेट दी ओह्दे कन्नै साढ़ी डोगरी लैंग्वेज़ जेह्की ऐ डोगरी भाशा जेह्की ऐ ओह् देशै देशै च फैली दी ऐ हून बड़ा नांऽ आया जेह्ड़े भाशा दा स्कूलें स्कूलें बच्चें गी पढ़ा दे अज्जकल डोगरी बच्चें दा सब्जैक्ट बनी गेआ डोगरी ते शैल बी ऐ आनी बी चाहिदी साड्ढी एह् मात्र भाशा ऐ डोगरी ते आनी बी चाहिदी सभनों आनी चाहिदी ऐ डोगरें लोकें दी ते खासकरी इ'यां अज्जकल दे बच्चे जेह्के ऐ उनें अंग्रेज़ी भाशा बड़ी आंदी ते ओह् कोई इनें गी मोल नी दिंदे डोगरी लैंग्वेज़ गी डोगरी भाशा गी ते मिगी लगदा कि आन आह्ले टाइम च डोगरी जेह्की भाशा साड्ढी एह् अग्गें बड़ू बढ़गी लोक इसी बोलगे स्कूलें गी पढ़ागे ते कन्नै उं'दे बुक्कां शुक्कां बड़ा कुछ आई गेदा ऐ डोगरी भाशा दी अलग बुक्कें आई दियां कि तुस इ'यां पढ़ियै उसी समझी सकदे ओ ते आने आह्ले टाइम च बोली सकदे ओ